हम लोगों ने कई प्रकार छिपकर के पक्षियों को नाचते हुए या उनका कलरव करते हुए देखा है जिसमें मोर तीतर कबूतर ये तोता मैना और कई प्रकार के ऐसे पक्षी हैं जिनको छुपकर देखने का आनंद ही अनुभव ही कुछ और रहा पर उनको कभी छुपकर के हम लोग दाना डाल देते थे तो उनका जो है नज़दीक से देन देखने का अनुभव अच्छा लगा जिसमें मोर का नाचना नाचते हुए देखना उसका तो अनुभव और ही अच्छा रहा कभी कभी कुछ कबूतर है जैसे कबूतर का भी आपस में नाचना या कलरव करना वो भी बहुत अच्छा लगा जिसका अनुभव देखने में और छुपकर देखने में तो और भी अनुभव अच्छा रहता लगता है कि जैसे मोर नाच रहा हो या तोता आपस में बार कभी कभी ऐसे वो बातचीत करते हैं कि उनको सुनने में छुपकर के सुनने में अच्छा लगता है ऐसे ही तीतर है वो भी छुपकर के देखे जा सकते हैं कई प्रकार के ऐसे पक्षी हैं जो आपस में जब कलरव करते हैं तो उनको छुपकर देखने में और देखकर आनंद अनुभव आनंदमय सा शारीरिक अनुभव आनंद भी और ज़्यादा मिलता है कि जैसे वो नाच रहे हों या आपस में वो खेल रहे हों ऐसे में छुपकर देखने में क्योंकि सामने जब पहुँचोगे तो वो उड़ जाते हैं इसलिए छुपकर देखने में उनका अनुभव और अच्छा रहता है कि जितनी देर ये आपस में कलरव कर रहे हैं या खेल रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं तो छुपकर के देखने में उनका एक आत्मा को ऐसी संतुष्टि मिलती है कि जितनी देर वो नाच रहे हों या कलरव कर रहे हों या आपस में लड़ रहे हों तो छुपकर देखने में अनुभव ऐसा प्रतीत होता है कि हम अगर सामने चले जाएँगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी ये भाग जाएँगे इसलिए छुप के देखने में उसका अनुभव और ही आनंद शारीरिक आनंद मिलता है कि छुपकर देखते रहो देखो कितनी देर ये नाच रहे हैं कितनी देर तोता है जैसे छत पे बैठे हैं ये आपस में बोल रहे हैं तो उनकी भाषा से सुनने मे छुपकर के सुनने में ज़्यादा अनुभूति मिलती है ऐसा ही मोर जब नाच रहा हो तो छुप के आप देखिए देखिए वो जितनी देर आप देखते रहेंगे उतनी देर वो नाचता रहेगा चाहे वो मोर हो या कबूतर हो या और भी कई प्रकार के जानवर हैं जैसे कि तोता है कोयल है इनकी आवाज अगर छुप के सुनी जाए तो उसका एक आनंद ही कुछ और होता है ऐसे में कोयल अगर बोल रही हो तो आप छुप के उसकी भाषा सुनिए सामने जाओगे उड़ जाएगी इसलिए छुप छुप के उसकी आवाज सुनने में या मोर है नाच रहा हो उसकी आवाज नाच नाचते हुए देखने में ये सब छुप के ही देखने में बहुत आनंद हो मिलता है शरीर को पारंपरिक तरीके से इनका निरीक्षण भी किया जाता है जिससे कि ये इनको दिक्कत ना हो ये भाग ना जाएँ ऐसे में वो जब नाच रहे होते हैं और या उनको बुलाना हो तो थोड़ा सा अनाज ले जाओ डाल दो दाना डाल दो तो वो अपने चुगना शुरू कर देते हैं तब आप छुपकर के ही उनको देख सकते हैं अन्यथा वो उड़ जाएँगे आएँगे नहीं लिहाज़ा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि देखने में छुप के देखने का आनंद ही कुछ और है कई ऐसे पक्षी हैं जो सामने आपके हैं लेकिन वो आपस में कलरव नहीं कर रहे हैं लेकिन जब आप चले जाते हैं तो वो नाचना शुरू कर देते हैं या लड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे में छुप के देखने में देख के छुप के देखने से वो लोग वो आपस में खूब कलरव करेंगे ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर सामने पहुँच जाओगे वो भाग जाएँगे लिहाज़ा छुप के देखने का आनंद ही कुछ और होता है हम लोग तो कई बार ऐसे देखे हैं मोर है कबूतर है और कई प्रकार के ऐसे पंछी हैं जिनका कोयल है तोता है या तमाम ऐसे पंछी हैं जिनको छुपकर देखने में और वो जब बोलते हैं तो उनकी भाषा सुनने में आनंद मन मन को बहुत आनंद मिलता है ऐसे में जितने भी इतने ये पंछी हैं इनको छुपकर देखने में उनका आनंद ही कुछ और मिलता है हम लोग कभी कभी खेतों में जाते हैं तो वहाँ मोर जैसे नाच रहा हो तो छुप के देखते हैं कि कहीं ये भाग ना जाए उसका नाचना देख नाचते हुए देखना बहुत शरीर को अनुभूत मिलती है और सामने पहुँच जाए जब जाए आदमी पहुँच जाएगा तो वो भाग जाते हैं लिहाज़ा छुप के देखने में शारीरिक और सब चीज़ को सुविधा मिलती है